मैंने अभी एक नया लैपटॉप खरीदा है जो कि लेनोवो कंपनी का है यह लैपटॉप में बहुत सारे फीचर्स हैं और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है इस लैपटॉप में रेम रोम जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है इसमें प्रोसेसर जो है वो ब्रांडेड कंपनी का है इसकी स्क्रीन का जो व्यू है बहुत अच्छा दिखता है जो लैपटॉप है इससे अच्छा लैपटॉप अभी तक के मैंने नहीं देखा है मैंने इसे कम से कम चार महीने से चला रहा हूँ मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत इस लैपटॉप में अभी तक नहीं दिखी है यह लैपटॉप जो है लेनोवो कंपनी का है लेनोवो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और इस लैपटॉप में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या नहीं जा रही है यह लैपटॉप हैंग भी नहीं हो रहा है और अच्छी स्पीड में स्मूथली चल रहा है लैपटॉप में मैंने वीडियो गेम्स भी खेले हैं और बहुत सारे ऑफिस वर्क किया है इस लैपटॉप में प्रिंटर स्कैनर को कनेक्ट करने पर भी कोई प्रॉब्लम या एरर्स नहीं आ रही हैं ईज़ी रूप से वर्क कर सकते हैं यह लैपटॉप में मैंने अलग से कीबोर्ड यूज़ किया माउस यूज़ किया उसके टाइम कोई भी इशूज़ या एरर्स नहीं आ रहे हैं यह लैपटॉप में बहुत सारा डेटा स्टोरेज जो है बहुत सारा रख लिया उसके बाद भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है यह अच्छा लैपटॉप है और इसकी गारंटी वारंटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है लेनोवो की हर डिवाइस जो है यह लैपटॉप जैसे हर डिवाइस अच्छा होता है और लैपटॉप बहुत स्मूथली चल रहा है यह लैपटॉप बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है